आं मैया गंसे मबाइल बायदोंमोन रियेलमि नायेन प्र' दा जोबोद मोजां मोनदों आं मबाइलखौ लानानै केमेरायाबो मोजां लानोबो मोजांथार आरो सलायनायावबो बेराद सिमुद जायो